नोगोरनि खौरां बिलाइफोराव बिदिनो जोंनि गामियाव जानाय गामि ओनसोलाव जानाय बिराथ गोबां जेंना जेंसिफोरखौ एबा साफायजानांगौ एबा सेबखांजानांगौ बुस्तुफोरखौ जों सेफखांजानाय नुवा जोंनि गामियाव जानाय जेंनाफोरा दिनै थोजासे एबा मोजां रोखोमै खौरां बिलाइआव सेबखां जायैलाय दिनै जोङो गामिनि जानाय जेंना जेंसिफोरखौ जोङो गुबुननि एबा गुबुन जायगानि सुबुंफोरा मोजाङै मिन्थिया जायनि जाहोनाव दिनै गोथौ गामि ओनसोलफोराव दासिमबो मोजां रोखोमै जौगाथायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दिनैनि समाव जेरैबादि मेडिया फोरा जोंनि नोगोरनि एबा जोंनि बर' ओनसोलनि खौरांगिरिफोरा जेरै बायदि गामि गोथौआव थांनानै गामि ओनसोलाव थांनानै जेरै बायदि खौरांफोरखौ मोजाङै सुबुंफोरनो सहैहोदों आरो जेरै बादि ओं मोजाङै खौरां लायनांगौ जों बे बुस्तुखौ नुनो मोना ओं बेनि थाखायनो जोंहा दिनै जोंनि खौरांआरि एबा खौरां बिलाइ गिरिफोरनिसिम बिराथ बुस्तुफोर सुद्रायनांगौ दं आरो आं सानो जोंनि मेडिया याव ओ गामिनि जेंसि जेंला खोमसि फोथायनाय आरो नोगोर ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय जि बुस्तुफोरखौहाय मेडिया याव फोसावनांगौ बेखौ गुबुन राजनिथि एबा नांथावै एबा बारा मुल्य गैयै जिनिसफोरखौ सेबखाङा लाबानो जौगाथायनि थाखाय बुस्तुफोरा जे बुस्तुफोरा सेबखांजानांगौ बे बुस्तुखौल' जों सेबखां जानांगौ आरो गामि ओनसोलाव जेन' सोलोंथाइया सोलोंथाइनि नांगौथिखौ गामि ओनसोलनि सुबुंफोराबो मिथियो आरो फिसाफोरनो सोलोंथाइखौ होयो बेफोर बुस्थुफोरा फैगोन जेब्ला जोंनि खौरां गिरिफोरा गावसोरनि खौरां बिलाइआव औ खोमसि फोथायनाय फोरखौ सेबखाङो बेफोरबादि जोंसो जोंनि गामि ओनसोलनि जौगाथाया फैगोन